हैलो जय राम जी की मां सुनील पारवाणी गांधीधाम कच्छ मां ॻाल्हाए रहियो आहियां मां हिकु प्रोजेक्ट लाइ तव्हांजी कंपनी जो हिकु लैपटॉप ऑनलाइन ऑडर कयो हुओ पण उन लैपटॉप जी डिलीवरी में तमामु देरि थी वई आहे मूंखे अञा ताईं उहो लैपटॉप मिलियो कोन्हे त मां चैक करणु चाहींदुमि की उन उहो लैपटॉप तव्हां वटां निकिरी वियो आहे कुरीअर में आहे मूंखे कॾहिं मिलंदो छाकाणि त मूं जंहिं प्रोजेक्ट लाइ लैपटॉप जो ऑडर कयो आहे उहा प्रोजेक्ट मूंखे ॿ चारि ॾींहं में शुरू करिणो आहे त जेस ताईं तवांजो लैपटॉप मूंखे न मिलंदो तेसि ताईं मां उहो प्रोजेक्ट कोन करे सघंदम त महिरबानी करे मूंखे ॿुधाईंदा उन लैपटॉप खे पहुचण में घणा ॾींहं लॻंदा छाकाणि की मां ॿ दफ़ा तव्हांखे ईमेल बि करे चुको आहियां की मुंंहिंजो लैपटॉप मूंखे कॾहिं मिलंदो पर अञा ताईं मूंखे मुंहिंजे ईमेल जो बि जवाब न मिलो आहे त मूंखे अगरि लैपटॉप न मिलंदो त हीउ प्रोजेक्ट मुंहिंजो अधुरो रही वेंदो जंहिंजे करे मूंखे ॾाढो वॾो नुक़सान पवंदो त मां तव्हांखे वेनिती कयां थोकी मूंखे पंहिंजे ऑडर जी अपडेट ॿुधायो क हीअ लैपटॉप मूंखे कॾहिं मिलंदो ऐं अगरि न मिले अहिड़ो हुजे यां देरि थिए अहिड़ो हुजे त मां ॿी का व्यवस्था करे ऐं पंहिंजो ऑडर पंहिंजो प्रोजेक्ट पूरो कयां छाकाणि की अगरि मां पंहिंजो प्रोजेक्ट पूरो न कंदमि त मूंखे मुंहिंजी नौकरी में तकलीफ़ थी पवंदी छाकाणि मुंहिंजी ऑफिस में इहो प्रोजेक्ट ॾाढो महत्व जो आहे ऐं उन जे लाइ हीउ मां नओ लैपटॉप ऑडर कयो की हिन नए लैपटॉप सां मां थोरो फास्ट कमु करे सघंदमि पर अञा ताईं मूंखे लौपटॉप मिलियो कोन्हे मां तव्हांखे मेल बि करे चुको आहियां ऐं अॼु तव्हांखे मां कस्टमर केयर में कंप्लेन बि करे रहियो आहियां त महिरबानी करे मूंखे ॿुधाइण जी महिरबानी कंदा की मुंहिंजो लैपटॉप मूंखे कॾहिं मिलंदो छोजो मुंहिंजे प्रोजेक्ट जे शुरू थियण में जीअं देरि थींदी त मूंखे थोरी की वधीक महिनत उन जे पुठियां करिणी पवंदी ऐं हिन प्रोजेक्ट जे शुरू थियण में पहिरियों खां ई ॾाढी देरि थी चुकी आहे तव्हांजो लैपटॉप न मिलण लाइ त अगरि मूंखे अञा देरि थीए अहिड़ो हुजे त मां ॿे केंजो लैपटॉप वठी करे पैंजो कमु त शुरू कयां छोजो हिन लैपटॉप जे करे हीउ मुंहिंजी नौकरी खतरे में पै रही आहे त दादा थोरी महिरबानी करे ॿुधायो मां तव्हांजो रेगूलर ग्राहक आहियां तव्हांजी कंपनी जा ई मां सभु इंस्ट्रूमेंट ऐं सभु शयूं यूस कंदो आहियां वापरंदो आहियां त मूंखे ॿुधायो मुंजो लैपटॉप मूंखे कॾहिं मिलंदो जय राम जी की